पूर्णियामे बहुत किछु आओर खेती होइत छै जैसेकी मानि लियै गेहूँमो रऽ खेती होइत छै ओकराबाद रबी रऽ भी रबीमे हो जाइत छै धान वान रऽ खेती होइत छै फिर सिचाइ होइत छै पशुधन पशु भी बहुत लोग पालैत छै बहुत आदमी जादातर लोग अहाँ जेबै ने तऽ देखबै गाय भैंस जरूर बकरी ओकरी सब पालैत छै कयलाकि एक तऽ दूध गाए पललासँ गाय भैंस पललासँ दूध हो जाइत छै ऊपरसँ गाय वाए रऽ बच्चा बेची दै छै तऽ ओकरोमे पैसा हो जाइत छै फिर बकरीमे भी अच्छा खासा ईनकम सोर्स छै बढ़िआँ पैसा हो जाइत छै ओकरोमे अच्छा छै पूर्णिया पूर्णियामे ई सब तऽ चीज छै गाँव सबमे गाय भैंस बकरी घर घर मिलतौ सब घरमे गाय मिलतौ भैंस मिलतौ बकरी मिलतौ ओकराबाद फसल तऽ सबे यहाँ खेती होबे करैत छै किआकि गाए वाए पालतै तऽ खेती नहि करतै तऽ काम कहाँ चलतै खेती करैत छै तऽ ओकराबाद कनाकी खेती जैसे गेहूँमेके रऽ खेती रहतौ गेहूँ रऽ भुस्सा होलै तऽ गाय खिलाबैला हो गेलै ओकराबाद फिर धान रऽ खेती होलै ओकरो ओकरोमे गाय खिलाबैला हो जाइत छै गाय खिलबैला हो जाइत छै गाए भैंसके खिलाबैत छै दिकक्त नहि होइत छै इसीलिए पूरा एकदम पूर्णिया गाँव गाँवमे गाय तोरा घरे घर गाय मिलतहुँ गाय मिलतहुँ बकरी मिलतहुँ एहनो रेयर केश घर हेतौ जहाँ गाए बकरी तोरा नहि मिलतहुँ नहि तऽ गाय बकरी सब मिलतहुँ सब घरमे फसल उत्पाद होइत छै सब खेती बारी करैत छै सब पटवन ओटवन खेती बारी होतै तऽ पटवन होबे करतै मात्र ई जे अगर गेहूँमे लगेलकै तीन बारमे तीन बार ओकरामे हो जेतै पटवन धान लगेलकै धानमे तऽ रेगुलरे होइत छै सिंचाइ होबे करतै ओकराबाद फेरु गाय बकरी सबसँ पैसा एकदम बहुत जादा जे अभी दूध एतना महँगा छै अगर गाय अपना पाललकै तऽ अपनो गाय घर दूध एकदम शुद्ध दूध खेतै ओकरबाद फेरु की छै शुद्ध दूध एक तऽ खाए ऊपरोसँ दूध बेचै भी सकैत छै बेचतै तऽ वहाँ से भी पैसा अच्छा खासा इनकम सोर्स आबि जेतै पैसा आर आबि जेतै कोइ दिक्कत ही नहि छै इसीलिए गाए भैंस इतना पालैत छै बहुत अच्छा छै ईनकम सोर्स बहुत अच्छा ई सब चीज छै गाय पालना भैंस पालना खेती बारी करना एक तऽ खुद भी खाए लै छै ऊपरसँ पैसा भी अच्छा खासा आबि जाइत छै